ہم کپڑے کو واشنگ مشین میں دھوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جتنا پانی کی ضرورت ہو اسی کے مطابق پانی خرچ ہو اور اُس سے بچے پانی کو ہم ٹوائلٹ میں فلش میں کام لاتے ہیں جس سے پانی کا استعمال ہوتا ہے اور پانی کی بچت بھی ہوتی ہے پھر سارے کپڑوں کو اسپن کر کے اُس کو خشک کر کے پھر ارگنی پر ڈال کر اُس کو سُکھا لیتے ہیں اور خاص دھیان دیتے ہیں کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہوں